میرا خیال یہ ہے كہ آج كل جو ہندوستان میں سیاست ہو رہا ہے وہ ہندو اور مسلم كے مدعے سے لے كر ہو رہا ہے لیكن اگر میرا میری میرا من یہ كہہ رہا ہے اگر كوئی بھی سمویدھان كے حساب سے كوئی سیاست نہیں كر رہے ہیں اور میرا پسندیدہ لیڈر جو ہے وہ اسد الدین اویسی ہر بات جب بھی وہ كہیں بولتا ہے تو سمویدھان كے مطابق بولتا ہے اور ہر چیز وہ سمویدھان كے حساب سے بولتا ہے كہ ہندوستان كے اگر لیڈروں میں سے اگر جو بہترین سیاست داں سمجھا جاتا ہے وہ ہے اسد الدین اویسی اسد الدین اویسی بولنے میں كسی سے بھی مقابلہ كرنے كے لیے تیار ہو جاتے ہیں چاہے وہ سیاست كے دور میں ہو چاہے وہ كسی بھی کسی بھی چیز كے بارے میں ہو وہ فوراً اپنی جان اور مال سے تیار ہو جاتے ہیں اور سیاست كے میدان میں سب سے بہترین اور اعلیٰ قسم كے اگر لیڈر اور نیتا ہے تو وہ ہے بیرسٹر اسد الدین اویسی